मूंखे समाचार ॿुधण जो ॾाढो शौक़ु आहे पर मूंखे सुबुह जो टाइम न हूंदो आहे त मां मंझंनि जो पढ़ंदी आहियां उन्हनि खे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं मोबाइल में बि समाचार टीवीअ में ऐं ख़बरूं सभु ॾिसंदी रहंदी आहियां कि छा शहर में थी रहियो आहे ऐं मूंखे खेल मनोरंजन जा बि सुठो लॻंदो आहे मां टीवीअ में उन्हनि खे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं अखबार में बि पढ़ंदी रहंदी आहियां कि कहिड़ी नई शइ हली रही आहे क्रिकेट बि ॾिसंदी रहंदी आहियां क्रिकेट ॾिसण बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं टैनिस ते खेल और ॿिया बि खेल मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि जंहिं करे मां उन्हनि खे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं उन्हनि जो ज्ञान वठंदी रहंदी आहियां